جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے اور قانون سب کے لیے ضروری ہوتا ہے اور سب کے مساوات کا یہ ایک حکم دیتا ہے اور مساوات کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ سب کے لیے برابر ہے قانون لیکن کہیں کہیں پر کچھ قانون ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے برابر نہیں ہیں جیسے کہ ایک قانون ہے جو صرف وہ دلت لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر ان کی کوئی زمین جھڑپتا ہے یا ان کے گھر کے سامنے کوئی کوڑا پھینکتا ہے یا کوئی ان کو پریشان کرتا ہے کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ بلا جھجک کسی پر بھی ایف آئی آر کرا سکتے ہیں اور پولیس بغیر کسی انویسٹیگیشن کے جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر سکتی ہے تو ایسی سچویشن میں جو حکومت ہے وہ کیسے چیزوں کو مینج کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ قانون ایسا ہے لیکن ان کے لیے قانون ایسا ہے تو کہیں پر کچھ چیزیں ذاتی کے اعتبار سے بھی چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں تو ایسے سلسلے میں سب لوگوں کو سمجھا بجھا کر رکھنا عدم مساوات جہاں پر ہو وہاں پر سمجھانا اور بتانا لوگوں کو کہ آپ کے لیے یہ فائدے مند نہیں ہے اس لیے یہ آپ کے لیے یہ قانون نہیں بنایا گیا ہے تو ایسی جگہوں پر لوگوں کو سمجھا بجھا کر چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے